म्हाराज खाना सानूं बड़ा पसंद ऐ खाना बनान्ने आं अस दाल फुलका बी बनान्ने आं ढोडा बी बनान्ने आं साग बी बनान्ने आं घ्यूर बी बनान्ने आं फिर साम्बे जन्ने तल भल्ले बी लेई औने उत्थूं दाल घोटियै घर बी केईं बारी बनाई लैन्ने आं सारा कुछ अस बनाई लैन्ने घ्यूर बी बनाई लैन्ने राजमाह् बी बनाई लैन्ने सारा किश म्हाराज सानूं डोगरियें गी पसंद ऐ सब्भ किश पसंद ऐ सानूं सब्भ किश बनाई लैन्ने अस खाना बड़ा पसंद ऐ सानूं इन्नै इन्नै शैल खाने बनान्ने आं अस होर मालपूड़े बी बनान्ने आं खजूरां बी बनान्ने आं खजूरें च गुड़ बी पान्ने आं ओह् बी बनाई लैन्ने आं सब्भ कुछ बनाई लैन्ने अस राजमाह् चौल बी बनान्ने सब्भ कुछ बनाइयै सानूं सारा किश डोगरियें गी पसंद ऐ सानूं डोगरे अस इ'यै कुछ खन्ने होर केह् खाना असें साग होई गेआ ढोडा होई गेआ फुलका होई गेआ सीयां बी बट्टी लैन्ने अस सीयां बी बनाई लैन्ने आं खाने च गै सारा खाने च गै खाना गै खाना असें होर केह् करना होंदा खाइयै ते खाना पसंद ऐ सानूं म्हाराज ते होर केह् खाना असें इ'यै किश खन्ने आं चावल दाल फुलका दाल फुलका साग सब्जी दाल आलू मटर बी बनाई लैन्ने आं आलू मटर गोभी बंद फुल्ल बी बनान्ने कड़म बी बनान्ने सब्भ किश सब्जियां हर किश चीज खन्ने हां आहो बंद फुल्ल बनान्ने मटर पाइयै कड़म बनान्ने साग बनान्ने ढोडा बनान्ने सब्भ किश खन्ने स्याल ते गर्मियें च बी खाई लैन्ने सारा कुछ होर केह् खाना होंदा असें ते ओह् दाल घोटियै बनदे भल्ले दाल छोल्लें दी बी सेड़ी लैन्ने केईं बारी ओह् बी अस खन्ने आं बनाई लैन्ने आं ओह्दे च चटनी बनान्ने अस मूली छूरियै बनान्ने मिट्ठी चटनी पान्ने बिच्च सब्भ किश बनान्ने म्हाराज अस डोगरियें दा खाना गै इ'यै किश ऐ होर केह् खाना असें हां बी खन्ने सब्भ किश खन्ने हां मत्थरा मंद्दरा बनान्ने पैह्ले मंद्दरा गै बनांदे हे बिच्च सौंगी पानी बिच्च ठूठी पानी फिर मंद्दरा बनाना पैह्लें पैह्लें अस इ'यै किश खंदे साढ़े कोल केह्ड़ियां आइटमां हां होर खाने आह्लियां पैह्लें अस देसी दे इ'यै कम्म करदे हे खाने असें मंद्दरे बनाने जे कुसा ने परौह्ने ने औना ते असें इ'यै फटोफट मंद्दरा बनाना होर कोई जेह्ड़े आलू शालू होने एह् बनाने होर पैह्लें कोई सब्जियां गै नेईं हां होंदियां हून ते बत्थेरियां सब्जियां चली दियां न हून पैह्लें कुत्थै सब्जियां म्हाराज ते सब्जी बनानी शैल ते खलानी आपूं बी खानी उ'नेंगी बी खलानी जेह्ड़े मह्मान औने साढ़े में आखेआ जेह्ड़े मह्मान औना उ'नेंगी बी खलाना असें बड़े बड़े देसी बनाना देसी असें कम्म करने सब्भ किश खंदे हे म्हाराज अस दिक्खो हां आहो घर अस लस्सियां छोलनिआं घ्यूर बनाने घ्योआ दे देसी धारां कड्ढनियां दुद्ध देहीं घरा दे होने देहिंयै कन्नै फुल्के खाई लैने केईं बारी दुद्धा कन्नै बी खाई लैने सब्भ किश खंदे हे म्हाराज ओल्लै देसी कम्म हे साढ़े कोल डंगर बच्छे बी रक्खे दे होने घ्यो कड्ढने घरा दे खाने अपने होर खेती बाड़ी बी करने सब किश करदे रेह् आं अस होर खेती बाड़ी दा बी कम्म ऐ हा ओह् बी करने भट्ठै दट्ठै बी बड्डने सब्भ किश करदे रेह् म्हाराज होर अस भट्ठै दट्ठै बी बड्डने असें सब्भ किश करदे रेह् आं होर जेह्ड़ा खाना पकाना ओह् बी करना आहो दिनै तेहारै गी शैल कोई हून हून आई जाने लोह्ड़ी आई गेई उस्सी बब्बर पकाने शैल पूड़ियां बी पकाई लैनियां केईं बारी घ्यूर बी पकाई लैने हर इक चीज बनाई लैनी असें जां कोई रक्खड़ी औनी उस्सी बी बनाई लैना कुड़ियां आई दियां होनियां रक्खड़ी गी उ'नें बी आह्नने डब्बे शब्बे आह्नने भैनैं भ्राएं टिक्के लाने फिर उ'नें कुड़ियें बी भेजना सारा कुछ कुड़ियैं बी लेइयै जाना खुश होइयै भेजनियां बचैरियां